हँ हैलो ड्राइवर साहब बोलि रहल छियै कि हँ हँ हम जे अखने उतरलहुँ रहय महावीर चौकपर आगाँमे जे बसिल छलहुँ चिन्हलिए हमरा हँ यौ एकटा तऽ हमरासँ बड़ा मिस भऽ गेलय अहाँके तऽ पैसा हम देलहुँ आ भूले भूल हम ओहिठामसँ चलि देलिए आ हमरा देखिऔ संजोगसँ हम बैग राखने रहिए सीट पर ओ बैग देखिऔ न अखन हेबए करतै कारी रंगके बैग छै आ ओहिमे हमर मोबाइल चार्जर वगैरह आओर किछु सामानसभ छै तऽ ओ हमर ओहिठाम छुटि गेलय हँ हँ हँ हँ बाबु कनिएक टाके छै से ओकरा देखक तऽ छह न हँ छै ठीक छै बहुत बढिआँ खुशीके बात छियै आ आ हमरा जे छै से एकटा तों कृपा करह ओना हम जे छै से भाड़ा तों कहबह तऽ तोरा हम तोरा हमर घर जाइके जे रिजर्वके भाड़ा हेतय तोहर ओऽ गाड़ीके ओ भाड़ा जे छै से कोशिश कएके अगर तों आइ काल्हिमे भेज दय छह वा पहुँचा दय छह तऽ तखन जे छै से हम तोरा ओ भाड़ा भेज देबह आ नहि तऽ बाबू अगर तोरा मौका लागि जाइ अगर तु जाहहक हमरा सुखपुर तऽ तू हमरा घर पर बाबू छोड़ि दीह आ हम घर पर फोन कए दय छियै ओहिठाम जे छै से चाय पान सेहोसभ करियह एहि दुआरेकि मानिके चलह अगर हम चलि एलिए हँ तऽ आर तू छहक तऽ तोहुँ मानिलहक बेटा भातिज तऽ तू हमर छबय करह तऽ बेटा भातिज छबय करह तऽ एतबा मदद करह बाबु ई जे छै से पहुँचा दहुन एहिसँ जे छै हमरा ओहिमे आरो बहुत कागज पत्तर भी छै तऽ हमरा कागज पत्तर तऽ ओना हम काज कए लेबए